हैलो बलदेव सिंह भाई मूंखे मथुरा घुमण वञिणो आहे परिवार मां वटि चारि महिमान आयल आहिनि त हिकु पूरे ॾींहुं जो कमु आहे जेको सुठी कैब ओला या उबर ऐं इन्हीअ जे अलावा को सुठो ड्राइवर हुजे भले प्राइवेट कैब हलाईंदो हुजे वाजिबि अघि ते असांखे मथुरा घुमाये अचे शाम ताईं असां वापिसि मोटे ईंदासीं त महिरबानी करे मूंखे अहिड़े कंहिं ड्राइवर जो फ़ोन नंबर ॿुधाये त मां जंहिंसां पंहिंजे परिवार जे माण्हुनि खे मोकिले सघां ड्राइवर विश्वासी हुजे गाॾी आरामु सां हलाये ऐं मुनासिब पैसा वठे अहिड़ो ड्राइवर अगरि तुजे सुञाणपु में आहे त महिरबानी करे जल्द में जल्द मूंखे उन्हीअ जो नंबर ॾिए मूंखे सुभाणे सुबुह जो ई रवाना थियणो आहे पोइ शाम ताईं मोटी ईंदासीं